अभी तऽ ई महिना खतम हो जेतै भादव माह चौरचन परव औतै तऽ ओहिमे लोक कोइ सादा पूड़ी बनाबै छै कोइ दइलपूड़ी बनेलक कोइ सूखा पूड़ी बनेलक कोइ पुरुकिआ बनेलक कोइ अथी कोइ पुरुकिआ बनेलक कोइ ठकुआ बनेलक सबकिछु चौरचन परव आ रहल छै तऽ ओहिमे कोइ तरुआ बनेलक तरुआ बनेलक कोइ आलू तरलक कोइ पापड़ तरलक जकरा जतेक मोन लागल ततेक खेलक जतेक लोकके मोन लागै छै खाइमे ततेक बनेलक खीर बनल पूड़ी बनल पूड़ी बनल दइलपूड़ी बनल जकरा जतेक मोन होइ छै ततेक लोक खाना बनबै छै ई चौरचन आबि रहल छै आओर छैठमे तऽ छै एक दिन गङ्गा नहाउ गङ्गा नहाकऽ आउ तऽ बिना लहसुन पिआजके खाना बनाउ कद्दू बनाउ चनाके दालि बनाउ कद्दू कद्दूके दैकऽ दाल बना दिऔ गङ्गा नहेलाके बाद नियम निष्ठा करू किछुओ नहि खाउ बिना लहसुन पिआजसँ सबकिछु दस दिन तक अइसे रहू बहुत तपस्यासँ होइ छै राणा माइके उपास अइसे तऽ नहि होइ छै ओहिमे बहुत राणा माइ शक्ति देखाबै छै कोनाकऽ होतै पाबनि कोनाकऽ बिततै लोक छओ महीनासँ पहिलैएसँ कहै छै कि छैठ आबि रहल छै छैठ आबि रहल छै पथिआ डलिआ टोकरी सबकिछु लै छै जे कोना ई हेतै परव छैठ परव छिए छैठ परव छै तऽ लोक नारिअर लै छै लोक सूप लिअ लगै छै लोक ई लिअ लगै छै जे कोनाकऽ परव हेतै छैठवला एहनटा पाबनि छै ओहिमे तऽ डरे लगैत रहै छै कि कोना की छुबै कोना कोना हो जेतै